हमसब दबाइके दबाइ मेडिसिनके काम सीखले छी जे जे जोनमे हमर सबके मम्मी मम्मी पप्पाके बहुत बड़ा सहयोग मिलल है जैसे हम पढ़ाइके साथ साथ जाहिमे दबाइके भी हुनर सीखली आओर अयसँ अपना समाजक आसपास पड़ोसीके मित्रके ग्राहकके जहाँ तक हमरासँ कोशिश मतलब कोशिश करै छी की ओकरा अच्छासँ अच्छा सलाह दी अच्छासँ अच्छा विचार दी अच्छासँ अच्छा जे हुनका जे है मतलब ऐसे दबाइके बारेमे बताइ जे सबसँ अच्छा दबाइ मिलै अहाँ खाउ जैसे अहाँके जे है ने पैसा भी कम लागत आओर अहाँके स्वास्थ्य भी अच्छा रहत आओर यही सब हमरा अहाँके कोइ परेशानी नहि होयत